जोंनि समाव दा सान हाबनाय होनोब्ला जोंनाव हाबो सानाथ' जोंनिथिं नेसारेलि जोंनाव ओंखारो सानजाहा आरो हाबो जोंहा सोनाबहा बे समाव जोंनाव जायो जे साना दैज्लां बोथोर समावहाय जोंनि साना हाबो दासिमाव साराय सिक्स थार्टि पि एम आरो ओंखारो फर फर थार्टि नङाबा फर फिबटिन बिदियाव जोंना राइस जायो बे समाव जोङो सानखौ ओंखारनाय बेखौ जों मिनथिनो हायो जे नेसारेलि जोंनाव हाबो ओंखारो हिसाबै टाइमा फुङावनो सारिथा फन्द्र नङाबा थ्रिस बिदियाव ओंखारनानै जोंनियाव हाबो दा सिक्स माबायाव ओंखारो हाबो माबायाव सिक्स टार्टि बिदि सिम जाहैयो आरो मेसें मेसें होनोब्ला जोंना एसे जुदा बे समाव जोंनाव फासथा साराय फासथा बेफोराव जोंना साना ओंखारो गोजां बोथोर समाव बिनिफ्राय हाबो जोंना थाबैनो हाबो सारिथा साराय सारिथा बेफोर बायदियावनो थाब हाबनानै जोंङो सानबा जोङो गुसुं होननानै हमनो हायो आरो आरो हरबाखौ गोलाव होननो हायो मानि गोबाव सम होननायजों लोगोसे जों मोनदांनो हायो मोनदांथिया बिदिनो आरो